تاریخ میں اکثر علاقوں کے درمیان تنازعات کی وجہوں سے مختلف مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں ان تنازعات کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے زمینی ملکیت مذہبی اختلافات یا وسائل کی کمی سیاسی طاقت کی جنگ وغیرہ زمین کی ملکیت سرحدوں کی طینیت اور قدرتی وسائل کی تقسیم کے مسائل مختلف کم کمیونٹیز کمیونٹیز یا گروہ گروہوں کے درمیان گروہوں کے درمیان ثقافتی اور مذہبی اختلافات کسی علاقے پر سیاسی کنٹرول یا حکمرانی کے مسائل پانی معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کی کمی وغیرہ تنازع کی وجاہت رہی ہیں اور اس کے نتائج میں کئی بار تنازعات مذاکرات اور ثالثی سے حل ہو سکتے تھے ہو جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے اس کا حل ہو جاتا تھا تنازعہ تشدد اور جنگ کے شکل اختیار کر لیتے تھے تنازعات کی وجہ سے لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے جگہوں پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے اگر آپ کسی خاص علاقے یا تنازعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنے کسی گھر میں بزرگ اور گاؤں علاقے کے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس طرح سے بہت سارے تنازع اور اس کے وجوہات نتائج آپ کو بتا دیں گے